हांवें मिशो ऍपाचेर फस्ट ओर्डर म्हणल्यार म्हगेली ल्हान भुरग्या ड्रेस ओर्डर केल्लो तो ड्रेस ओर्डर केल्लो तेतुन भितर खूब कलर आसलेले ओरेंज निळा पिवळा हिरवां तांबडा गुलाबी अशें वेगवेगळें तरेचे रंग आसलें हांवें ब्लू कलरचो ड्रेस ओर्डर केल्लो आनी म्हाका हो ब्यू कलरचो ल्हान भुरग्याचो ड्रेस म्हाका चार पांच दिसांनी डिलवरी बॉयान म्हगेल्या घरा कडेन हाडून पावयलो आनी जो ड्रेस हांवें ओर्डर केल्लो तितुंक कलर वेगळें आसलें सायज वेगळें आसलें कॉलिटी वेगळीं आसली तशे करना तितुन भितर म्हाका वरायटी पळोवपाक मेळ्ळली डिलवरी बॉयान जेन्ना म्हागेल्या कडेन घरा कडेन हाडून ड्रेस दिलो तेन्ना ताका पे केले मागीर जेन्ना हांवें हो ड्रेस उगडयलो तेन्ना हांवें जो ड्रेस मिशो ऍपाचेर पळयल्लो तसोच सेम ड्रेस सुंदर असो ड्रेस म्हाका मेळलो तो उमळयलो म्हणटगीर तेचो कलर तशां तसो सेम आसलो सायज सूध्दा तेगेली सेम आसलेली जितलें हांवें सायज मागयल्ली तीच सायज म्हाका मेळली जेन्ना हांवें कपडो ह्यो हात लावन पळयलो तेन्ना ह्या कपडो आसा तो स्मीथ आसलेलो सोफ्ट आसलेलो मोव मोव मुलायम असो आसलेलो तो ह्यो ल्हान भुरग्याचो ड्रेस म्हाका खूब आवडलो आनी हो ड्रेस हात लावपाक हें करपाक सगळें करपाक तो बरो आसलो आनी हो ड्रेस हांवें पळयलो आसलेलो फस्ट प्रोडक्ट मगेलो आ आनी ह्या ड्रेस म्हाका डिस्कावंट करून मेळलो म्हणल्यार फिफ्टी पर्संट तो म्हाका डिस्कावंट जालो हो ड्रेस केल्लो आनी आनी म्हाका ह्यो ड्रेस ल्हान भुरग्याचो ड्रेस फस्ट ओर्डर घातले हांवें आनी ह्यो म्हागेलो फस्ट ओर्डर ही बरी आयली